گھر میں شادی کا فنکشن چل رہا ہے گھر میں سبھی لوگ نے زیادہ تر آن لائن شاپنگ کی ہے میں نے بھی بہت سی چیزیں آن لائن آڈر کی ہے اس میں سے کچھ چیزیں آ گئی ہے اور کچھ چیزیں ابھی آنا باقی ہے جس کی ڈلوری کی تاریخ فنکشن کے بعد کی ہے اس لیے میں نے اس آڈر کی تاریخ پر جا کر میرے آڈر کو منسوخ کر دیا